ہم اپنے علاقے اور اپنے شہروں میں یہ اقتدامات کرتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا بہت خیال کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے صاف فرش رکھتے ہیں اور اپنے گھروں کو بھی صاف رکھتے ہیں اور اپنے آس پاس کے علاقہ کو بھی صاف رکھتے ہیں اور جو ہے کسی بھی طریقہ سے ہم وہاں پر بیماری کی کوئی جڑ بننے نہیں دیتے ہیں جیسے کہ کہیں پانی اکٹھا ہوجاتا ہے تو اس میں مچھر پیدا ہوجاتے ہیں تو اس سے ڈینگو پھیل جاتا ہے تو ہم اس طرح کی بیماری ای کا سبب بننے نہیں دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں اور ہمارے محلوں میں یہ باہر کھیلتے بھی ہیں اور یہ ایک گھر میں بھی رہتے ہیں تو اس میں بھی دقت ہوتی ہے تو ہم جب صاف ستھرا رکھتے ہیں اور کچھ کیٹ ناشک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں صفائی کرنے میں آسانی ہوتی ہے ہم ان کو چھڑکتے ہیں اور پوچھا لگاتے ہیں یا صاف ستھرا کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہے تھوڑا سا اس میں صفائی کے بعد اچھا فیل ہوتا ہے اس میں ایک جیسے اسمل نہیں آتی ہے اور دوسری کوئی کٹاڑؤٔوں وغیرہ نہیں رہ پاتے ہیں تو ہم یہ اقتدامات کرتے ہیں